يہاں كے اسكولوں ميں اسكولوں كے طلبا بھى دوڑ ميں شامل ہوتے ہيں اور يہاں كھيل كود كرائے جاتے رہتے ہيں دوڑنا ايک سب سے اچھى كسرت ہوتى ہے دوڑنا اور چہل قدمى كرنا یہ صحت كے ليے بہت ہى اچھا اور يہ سب كو بچوں كو ہى نہيں بلكہ ہر ايک كو كرنا چاہيے كيوں كہ يہ سب سے اچھى كسرت اور ورزش مانى گئى ہے کہ دوڑنا دوڑنے سے جو ہے آپ ايک دم بہتر اور فٹ رہ سكتے ہيں اگر آپ روز دو كيلو ميٹر يا تين كيلو ميٹر اپنے ايكسرسائز چہل قدمى كرتے ہيں يا دوڑتے ہيں تو آپ كو كبھى بھی كچھ مرائض مرض نہيں ہو سكتا